जय झूलेलाल मूंखे भॼन गाइण में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जॾहिं झूलेलाल जो चालीहो थींदो आहे हुननि हुन में आरिती खां पोइ राति जो भॼन थींदा आहिनि राति राति देर तक गाईंदा आहिनि त हुननि सां साणि मां बि हुते भॼन गाईंदी आहियां या नवरात्रनि में जीअं मंदरनि में नवरात्रनि में भॼ माता जी भेटा गाईंदा आहिनि हुते बि शाम जो रोज़ु मंदरु वञी करे माता जी भेटा ॻाइण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं जीअं घर में कंहिंजी शादी हुजे रिश्तेदारीअ में या घर में त हुते मेंदीअ में संगीत में हुते बि लाॾा ॻाइण में या फिल्मी गाना ॻाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे गाना ॻाईंदे ॻाईंदे नची नचण जो बि मनु कंदो आहे सभु मिली करे नचंदा ऐं गाईंदा आहियूं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इअं लॻंदो आहे कि ज़िंदगी ॾाढी सुठी थी हले मन ऐं दिमाग़ु फ्रेश थी वेंदो आहे